सँस्कृति और यह रंगोली रंगोली तो दिवाली पर होली पर सब त्योहारों पर रंगोली बनाई जाती है सूर्य जल तो सुबह नहा धोकर सूर्य जल लाल फूल हुआ और हल्दी हुई कुमकुम हुआ डालकर जल में सूर्य भगवान को अर्पित किया जाता है कि थोड़ थोड़ा अपना भी मन शान्त शान्त रहता है पूजा पाठ करने से अपना मन शुद्ध रहता है शान्त रहता है थोड़ा पूजा पाठ करने से एकदम थोड़ी शान्ति मिलती है कि थोड़ा कुछ जैसे लगता है कि एकदम कोई तिलक भी चन्दन लगाने पर लगाने से माथे पर लगता है थोड़ा एकदम दिमाग शान्त रहता है ठण्डा रहता है सूर्य भगवान को जल भी दिया जाता है अर्पित किया जाता है तो उसमें च चन्दन है लाल फूल है सुपारी है अक्ष पीला अक्षत है डालकर किया जाता है सुबह सुबह और